हांजी एह् प्लम्बर साहब होर बोल्ला दे न प्लम्बर साहब मैं कोई बाथरूम बनाए नमें ते इं'दी कोई फिटिंग करानी ही हां ते कोई फिटिंग करी दियो असें फिटिंग जेह्ड़ी अज्जकल चला दी ऐ ज्यादा आमतौर जे उऐ करानी ऐ कोई बड़ी बधिया बी नेईं चाहिदी ऐ असें असें गरीब बंदे आं ते कोई नार्मल गै फिटिंग चाहिदी हां पीपीआर गै करनी ऐ जेह्की हु'न चला दी ऐ ज्यादा स्हेई ते उय्यै करी देऊड़ो फ्ही मैं दिक्खी लेयो नी नाप लेई लैयो नी ते नाप लेइयै आह्नियै मि समान लखाऊड़यो ते फ्ही मैं समान मगाई लैना ते फ्ही तुसें ए समान आह्नियै ते फ्ही तुसें करुंग फोन ते आह्नियै मि करी देऊड़यो फिटिंग फ्ही हां जी तुसैं ते स्कूल चौके च आई जाना ते चौक चा तुस एह् चौके औगे फ्ही मि फोन करी लैयो ते फ्ही मैं अग्गे मुड़ा भेजूंग ते फ्ही तुसें लेई जाग आह्नियै हां इस्सै नम्बर पर तुसैं मि फोन कर लैना कनैक्ट कर लैना ते जिल्लै चौके पुजगे तुस ते मैं तुसें आप्पू मुड़ा भेजुंग ते मुड़ा तुसें आह्नियै लेई जाग फिर मि फिटिंग करी देऊड़यो आह्नियै हां कल आई जाओ जेल्लै तुसें टैम है ते तुसें दिक्खी लाओ आह्नियै समान ते फ्ही मैं मंगाई लैना हां मैं घर गै होना कल तुस आह्नियै दिक्खी लाओ समान जेह्की आनी ते फिर मिकी करी देऊड़ो फिटिंग आह्नियै तां ठीक ऐ